ہمارے علاقے دہلی میں بہت سارے سرکاری اسپتال موجود ہیں جو دہلی گورمنٹ نے اسے کافی زیادہ موڈیفائی کیا ہے آج کل جو دہلی میں سرکاری اسپتال ہیں ان میں جو ڈاکٹرس اور پیرامیڈیکل اسٹاپ یا نرس وغیرہ کافی اہم کردار نبھاتے ہیں دہلی کے سرکاری ہاسپٹل میں مختصر سے مختصر وقت میں ہمیں کافی اچھا علاج مل جاتا ہے اور یہاں کے جو بہت اچھے ڈاکٹر ہیں وہ کافی پیسنٹ سے کافی نرم نرم لہجے میں بات کرتے ہیں اور ان کا جو اخلاق مریض کے ساتھ ہوتا ہے وہ کافی نرم لہجے میں ہوتا ہے اور وہ کافی اچھی اچھی چیزیں صحت کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہیں جب سے دہلی حکومت جب سے دہلی حکومت سرکاری ہاسپٹلس میں تھوڑی کاروائی کی ہے تب سے یہاں کا نظام بہت اچھا ہو گیا ہے